जोंनि जायगायाव फारियै गोबां फरायसालिफोर दङ बिनि गेजेरावनो मख'जाथाव सेन्टारफोर निउ लार्निं स्कुल डन बस्क स्कुल जे डि उइलियाम इंलिश स्कुल थुक्राझार हायार सेकेन्डारि स्कुल बेंटल हायार सेकेन्डारि स्कुल बाथौ मिसोन स्कुल बायदि बायदि आङो फरायसालिफोरनि जुनियाथिखौ होननायना फारियै बुंनो सानदोंदि गाहाय जाहोनफ्रा जादों गुन गोनां फरायसाफोरनि आन्जादाव उथ्रिनो हानाय जौखोन्दोआ बिराद बाख्नायजाथाव आरो मोजां आब्रुथि गोनां फरायसालि आरो गुन गोनां फोरोंगिरिफोरजों बुंफबनाय आङो बे जायगायाव थाना जोबोर गोजोननाय मोननो हायो आरो देरगानाय मोनो ओनसोलावबो बेबायदि गुन गोनां सोलोंथाइ होनो हानाय मोजां फरायसालि मोननायखाय गिदिरसिन नोगोर मानिखौ आङो बुंनो हानाय नंला मानोना आङो नोगोरमायाव फरायना देराखै नाथाय आंनि मोनदांथिया बेनोदि गामियारिनि फरायसालिफ्रा आब्रुथि गोनां समायनासिन आरो खम बेसेयाव सोलोंथाइखौ लानो थाखाय नोगोरमानि रुजुनायाव गामिनि फरायसालिया मोजांसिन